हैलो जै माता दी केह् हाल चाल ऐ थुआढ़े अच्छा तुस कुत्थां बोल्ला दे आं जी आं जी आं जी डेकोरेशन दा कम्म करदे सिंगर बी सद्दनै असें म्हाराज घर गै ते कुत्थां बुलानै कॉलोनी दा बोल्ला दे कॉलोनी दा कुन करा दा बोल्ला दे तुस महां अच्छा अच्छा ते ठीक ऐ भी अस जेल्लै शामीं बेल्लै लाना नी चक्कर जगह दिक्खियै ते नापी सनागा निं तुसें ई किन्ना रेट लग्गना आं जी आं जी पक्का शामीं लै औगे अस ठीक